जेनाकि कार्यस्थलपर हम अपन सिस्टरके शादी केलिए तऽ हम तऽ छिए हैन्डिकैप हैन्डिकैप छिए आओर एक भाइ जे छै से बाहरे रहै छै पप्पासब भी नहि रहै छै गाममे तऽ ओहि हिसाबसँ जे छै से हमरा सारा अरेन्जमेन्ट करऽ पड़ै छै छिए तऽ हम विकलाङ्ग लेकिन फोनके माध्यमसँ जे छै से हम सारा कामके देख लै छिए चाहे ओ हलुवाइवला हुअए टेन्टवला हुअए जे भी काज हुवअए लेबरके हुअए कोनो भी तरहके काज हम जे छै से फोनके माध्यमसँ ओकरा फोन केलहुँ ओ फोन कऽ कऽ अएलै ओकरासँ काम करेलहुँ साँझ तक शाम तक रहै छिए शामके बाद ओकरा पेमेन्ट करै छिए ओकरो खुश कऽ देलहुँ तऽ हमरो काज जे छै से ओ खुशीसँ कऽ दै छै एक फोनपर बजेलहुँ तऽ ओ आबि गेल जतऽ भी दिकक्त होइ छै कोनो भी तरहके अगर सहरसे जेनाइ छै तऽ फोन करै छिए दोस्त सबके तऽ साथ दै छै सब साथ केलक तऽ फोनके माध्यमसँ जे छै से हम बहुत बहुत आगाँ तक हम सोचै छिए जे कोनो भी परिस्थितिके झेल सकै छी कोनो भी तरहके जेहनो अगर विकट परिस्थितिके भी फोनसँ हम झेल सकै छी अगर हमर फोन बन्द भऽ जाइ छै तऽ फेर हम अपाहिज भऽ जाइ छी हमरा जे छै मेन छिए फोने फोनके बादे हम किछु कऽ सकै छी